हांव अकांवटींग आनी जि एस टी इनकमटॅक्स रिटर्न्सचें काम पळयतां आतां भितर आमचें कशें आसता डॅटा फर्स्टली आमकां क्लांयटा कडल्यान येवपाक जाय तो आमच्या कडेन प्रोसॅस जाता आनी मागीर आमी तेचो रिटर्न फायल करतात आनी पॅयमॅण्ट्स करतात आतां चॅलेन्जीस आमच्यो अश्यो आसतात की पयलीं म्हणजे आमकां डॅटा क्लांयटा कडल्यान टायमार येना तो जेन्ना टायमार येना तो पर्यंत आमचो रिटर्न सुद्दां टायमार फायल जायना आनी तेच्या खातीर इनट्रस्ट आनी पॅनल्टी क्लायंटाक पे करची पडटा आतां हें क्लांयटाक समजून घेवचें पडटा की दिस इज देयार रिस्पोन्सिब्लिटी सो आमी असो प्रोसॅस हाडटात की आमी मेल शूट घालून दवरतात तेंकां सो जेन्ना तेंचो डॅटा रॅडी आसतलो ते आमकां धाडटले आनी ते आमकां ब्लेम करपाक शकनात की आमी रिमांयडर दिवंक ना म्हणून दुसरें अशें आसता की ते एक एकदां चुकिचो डॅटा धाडटात आनी ते खातीर रिटर्न बी आमचे चुकीचे फायल जाता आतां तेतूंत सुद्दां आमी डॉक्युमेण्टेशन अशें स्ट्रोंग करतात की फाल्यां जर क्लायंट म्हणत की ही मिस्टेक तुमचे कडल्यान जाली जाल्यार आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेण्ट्स रॅडी आसतात ऑन द मेल की प्रूव करपाक की आमची ही मिस्टेक न्ही तिसरी चॅलेंज अशी म्हणजे आमकां पेमेंट जो आसता रिटर्न फायल जालो की आमकां पेमेंट येना खूब तेंप पेमेण्टूच येना क्लायंट खूब रडयता हेच्या खातीर सो तेतूंत आमी अशें करतात की जो पर्यंत आमकां पेमेंट येना तो पर्यंत आमी नॅक्स्ट रिटर्न तेचे फायल करना आनी नॅक्स्ट रिटर्न फायल करना ते खातीर तेचो पेमेंट पेनल्टी पे करची पडटा त्या खातीर हे उपाय आमी केल्ले आसात आमच्या धंद्यांत